हम वहाँ से लखनऊ में अपने यहाँ चिड़ियाघर गए थे तो वहाँ भी बहुत रंग बिरंगी मतलब चिड़िया मतलब देखे थे और अपनी मोबाइल में मतलब उसके मतलब बहुत सारी मतलब चिड़िया थी रंग बिरंगी चिड़िया बहुत थी सबकी मोबाइल में मतलब फ़ोटू मतलब खींच कर मतलब मतलब ऐसे कर लिए मतलब गए थे कर लिए जो है अभी भी अभी फ़ोटू रखा था तो उसे मतलब हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत हमको बहुत पसंद है जो है चिड़िया का बहुत सारी चिड़िया थी बहुत तो उसको मतलब फ़ोटू मतलब खींचे थे जो है खींचकर मतलब अपनी मोबाइल में मतलब घर ले आए थे तो अभी भी मतलब हमारे मोबाइल में उसका फ़ोटू है मतलब जो है